हमरासभके परिवार जीवनमे बहुत तरहके बाधा उत्पन्न होइ छै छोट छोट बात लऽ कऽ घरमे कलश होइ छै ककरो एक दोसरसँ सोच नहि मिलैत रहै छै परिवारमे बहुत तरहके असमंजस फैलाव भऽ जाइत छै आदमी ककर ककर सुनतै आ सभके सोचो अलग अलग छै परिवारमे जामे तक करियौ धरियौ कऽ कऽ दियौ धऽ कऽ दियौ तामे तक अहाँ बहुत बढ़िआँ छी जहिया अहाँ केनाइ छोड़ि देबै अहाँके अपन परिवार बढ़त अहाँके अपन बात बढ़त बिचार बढ़त तऽ लोककेँ तकलीफ होवऽ लागै छै हालेमे कहैत छी हमरासभकेँ जाहि टाइममे बच्चा छोट रहय ताहि टाइममे घर परिवारकेँ स केँ सहायता केलियै ओकरा आगे बढाबैके कोशिश केलियै आब ओहि तरहसँ हमरासभकेँ पूँजीके अभाव भऽ जाइ छै चूँकि बच्चाकेँ देखनाइ बहुत ज्यादा जरूरी छै ओकरा पढाइ लिखाइ सभसँ एहि सभसँ आगे बढेनाइ नया सोच देनाइ हर एगो माता पिताके ने फर्ज होइ छै ओहि दुआरे हमसभ आब कनी परिवारसँ कनी दूरी बनाए कऽ राखै लेल चाहै छियै तऽ एहिसँ की होइ छै जे सबकेँ लागै छै कि हमसभ घर छोड़ि देलियै परिवार छोड़ि देलियै बहुत तरहके मनमे गलत गलत खयाल आबैत छै लेकिन ई चीज हकीकतमे नहि होइत छै अगर हमसभ अगर नया सोच लेल किछु कोशिश कऽ रहल छी तऽ ओ तऽ दिक्कत नहि होयबाक चाही ताहि दुआरे कहल जाइत छै जे परिवारमे हर किसीकेँ शिक्षित भेनाइ बड्ड जरूरी छै एहि दुआरे शिक्षित अगर हेतै तऽ ओ आगू काल्हिके डेटमे अपना परिवारके बारेमे सोचतै अपना बच्चाके बारेमे सोचतै आर एहिसँ आगू हमसभ की कहि सकैत छी हमसभ तऽ अपने तरह तरहके बाधासँ झेललहुँ अपनासँ आगू केलहुँ कष्ट हरलहुँ दुःख हरलहुँ बहुत चीज केलहुँ ताहि दुआरे हर घरमे सभतरहके बाधा उत्पन्न होइत छै